हा कोण उलयता माडाचे रोंपे केदे जाय व्हडले जाय का ल्हान जाय व्हडले घेता आल्या चारशी रुपया ल्हान दोनशी रुपया ना ना तुका बेगीन जाय पांच वर्सांनीत व्हडले जाल्ले जाय जाल चारशी रुपयाचो एक रोंपो घेवचो पडटलो दोनशी रुपयाचो घेतले घेतल्यार धा वर्सां वयत्लीं कॅरलिसूय मेळटात आनी सदां लायतात तेय मेळटात मोटे नाल्लूय नाल्लाचे रोंपे मेळटात आनी बारीक नाल जाता तेय मेळटात तुका कसले जाय मोटे नाल्लाचे खंय लायतले आनी तुका कितले जाय शेतान अशें धा कुडो बीन तुमचें शेत व्हडलें शेत हा आल्या तुमकां धा धा वीस रोंपे तूं लावं शकता डायरेक लायनीन आनी सारें ऑ आनी सारें म्हणटाय जाल्यार पावसा दिसानी तुका घालचें पडटलें पानां बीन येयलीं व्होडलीं जालीं तांकां सूय बीन येयली जाल्यारूत सारें घालपाचें ते म्हणजे बोकडेची लेण्यो विकतात त्यो घेवन तुंयेन घालपाच्यो पावसान सारकें पचपचीत जमीन भिजता पय तेन्नात घालपाचें नाल्या तें चड खर आता आतां हांव विकता तेका चार पांनां येयलात तूं मातयेन लायना फुडें तेका सूय बीन बरी येतली

काकट्याचे दो दोनशे रुपयान पोडटलो तो तुका धाकट्याचो सो धा वर्सां वयतलीं

बरें तर धाकटोच धाडटा तुका कितले धाडूं वीस धाडटा बरें